ماہی گیری مچھلی پکڑنے کی سرگرمی کو ماہی گیری کہلاتا ہے بھارت میں ماہی گیری کا شعبہ ہندوستانی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور لاکھوں ماہی گیروں کی روزی روٹی فراہم کرتا ہے بھارت دنیا میں مچھلی پیدا کرنے والا تیسرا سب سے بڑا اور آب زراعت پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے بھارت میں نیلگوں انقلاب نے ماہی پروری اور آبی زراعت کے شعبے کی اہمیت کو ظاہر کیا ہے اور دیہی علاقوں میں لوگوں کے معیار زندگی اور معاشی بہبود کو بہتر بنانے اور روزی کی مزید مواقع پیدا کرنے کے لئے بھارتی حکومت نے پائیدار ترقی کے اہداف کو پورا کرنے کے لئے ایک جامع نقطہ نظر اپنایا ہے حال ہی میں بارش کے پانی کی آلودگی کی وجہ یہ ہے کہ پانی پاکی صاف صفائی ضروری ہے جس کی وجہ سے مچھلیاں زیادہ تر مر جاتی ہیں اور اگر صاف صفائی رہتی ہے تو مچھلیاں اچھی پیداوار ہوتی ہے اور اچھے بھی ہوتے ہیں